दाइन जुन नैरोजा नैजिथाम गु जुन नैरोजा नैजिथाम जिसे आगष्ट नैरोजा नैजिब्रै थाम सेप्तेम्बर नैरोजा जिदाइन बा आगष्ट जिगुजौ दाइनजिबा